झाडां खातीर जतनाय जेन्ना एक झाड रोयता तेन्ना ताची काळजी खूब घेवपाक जाय जशें माड माडाक वर्सान वर्स सारें घालचें पडटा

पावसा पयलीं जें तेका सारें घालता तीं एक तर कोंबडेची जी हळशीक हें आसता वेस्ट तें मातयेत मिक्स करून तें माडाच्या एक इंच जाग्याचेर सोडून एक मिटर म्हणचे एक थोडो जागो सोडून एक फोंडकूल काडून तें सारें घालप ना जाल्यार हुस्क्याचीं पानां तीं तशेंच फोंडकूल हें काडून रावंड एक कशी करून तीं तितूंत घालप जस्ट मात फुलां जावपाक जाय कळे फुलपाक जाय जाल्यार तेंचीं पानां काडप पावसा पयलीं काडप आनी जशीं पानां काडलीं की तेंका कोमऱ्यो येता तेच्या मुळांत शीत जें पाड उरिल्लें शीत आसता तें घालप सो त्या कारणान ते गरगरीत कळे फुलता तिसरें म्हटल्यार आंबो आम्याक सावळ घालता सावळ म्हटल्यार हुस्केची पानां हीं सगळीं पावसा पयलीं घालप वर्सान एकदां तरी हें घालुंकूच जाय तशीच आमची गुलाब गुलाबां दशीण म्हण त्यो पावस येवच्या पयलीं सगळ्यो कापून घेवप सो तेंकां मातशें उदक लागलें की तेंकां कोमऱ्यो येता